सरकारी योजना में बहुत से लाभ हैं जैसे हमारे प्रधानमंत्री योजना हो गया और इंश्योरेंस योजना हो गया और बैंक भी योजना है यह सब में हमें बहुत लाभ है